आं जाय रेसेपिखौ संदोंमोन बे संनाय बायदि मोजां जायोब्ला आं बेखौहाय जेन'बा आंनि संनाया संख्रिफोर नाङाखैब्ला आं बेखौहाय संख्रिखौहाय होदेरगोन मानो होनोब्ला संनायनि सिगां जोंहा गासिबो बुस्थुयानो थाग्रोखायो संख्रि मस्ला मस्लि फानलु सामब्राम बेफोरखौ रेदि खालाम खांनायनि उनावसो जोङो थियारि जानानै जोङो रेसिपिखौ संनाय जायो बेनिखायनो रेसिपिया संनाइयाव गाज्रि जादोंब्ला एबा संख्रिया बाबदोंब्ला बेखौहाय आं दै होदेरनानै संनाय जागोन आरो संख्रिफ्रा नाङाखैला बेखौ संख्रि होदेरनाय जागोन आरो बियो संनाया मोनस'वाखैब्ला एबा संनाया आंनि संनाया मोनाखैब्ला आं बेखौहाय नायनानैहाय बेखौहाय आं मोजाङै दै होफिननानै मोजाङै मोनजासे संफिननाय जागोन आरो गुबुन गुबुन बुस्थु बानलुफ्राबो आलौयाखैब्ला एबा रेसिपिया मोजाङै थेस गोनां एबा सुवाथ गोनां जायाखैबा बेखौ सुवाथ गोनां खालामनो थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि मस्लाफोर होदेरबावगोन आरो संख्रिफोर होदेरगोन आरो बेफोरखौहाय मोजाङै जाब्लासो बेखौहाय मोनबाय होननानै आं खांगोन आरो मोनबाय होननानै बेनिखायनो आं रेसिपिखौ मोजां जायाखैब्ला एबा आंनि संनाया संख्रि नाङाखैब्ला बेखौ आङो संख्रि होफिननानै संफिननाय जागोन मानो होनोब्ला बेखौ संनायाव जोब गोबां खस्थ'यै संनाय जायो मानो होनोब्ला बेवहाय लसबो जायो थाव थांबाय सिगाङावहाय जों बेखौहाय मोजां एबा संख्रिफोर नाङासै एबा मोनस'वासै होननानै जों गारोब्ला जोंहा लस जायो मानो होनोब्ला बेयाव संनायनि सिगां थाव होनाय जायो मस्ला मस्लि होनाय जायो सामब्राम सामब्राम गुफुर